हँ हँ कपड़ाके दोकान खोलने छियै बनारसीके सब कपड़ा सूती कोसा टेरीकोसा पोलिस्टर मिक्सचर नया मॉडलमे सूती नया ड्रेस पलाजो अलीजा ई कोन चीज कहय छै आलिया ड्रेस ढेरिक ड्रेस कते कहबऽ की लेबय हँ सब डिजाइनके छै सब डिजाइन सब कलर जे जे ली दाम सब रङ्गके तीन सओ पाँच सओ हजार पन्द्रह सओ जेहन कपड़ा तेहन दाम हुँ सब मिलय छै हँअऽ बड़कोके बच्चोके सबके हुँ सूतियोमे छै सब साड़ी बढ़ियेँ छै

हुँ भए गेलय जल्दी हँ चलय छै बढ़ियेँ हुँ बचतो होइ छै की जहन लगेतइ तऽ बचत तऽ हेबे ने करतइ हुँअऽ नहि किछु ने किछु करयमे फायदा छै बैठल तऽ भरि दिन बैठके बिताइए दै छै लोक ने कोनो काम धन्धा रहय छै आओर कुछोमे लागल रहय छै तऽ टाइमो पास बढ़ियेँ होइ छै आओर फायदो होइ छै कनि मनिके बिजनेस लोकके करना चाही घरोपर धीरे धीरे ने अपन बढ़य छै एक बैग नहि ने होइ छै लोकके कुछो कपड़ा हँअऽ देख लिअ बढ़िआँ बढ़िआँ छै कपड़ा ककर कपड़ा लैतियै जे दाइके ओऽ पाबनि अर छियै जे कहलियै पाबनि अर छियै ओऽ हुँअऽ तऽ ठीके छै